اسلام میں نوزائیدہ بچے کے لیے شروع کے پہلے سال میں کچھ رسومات ادا کی جاتی ہیں بچے کی پیدائش کے بعد آذان دی جاتی ہے اس کے کانوں میں پھر بچے کا نام رکھا جاتا ہے جو اسے جو اچھا اور معروف ہونا چاہیے بچے کی چھوٹی عمر میں عقیقہ اور عقیقہ کا طریقہ بھی ہوتا ہے جس میں قربانی دی جاتی ہے اور بچے کے بال بھی منڈوائے جاتے ہیں اس دوران صدقہ بھی دیا جاتا ہے یہ عمل بچے کی زندگی میں برکت اور خھوشیاں لے کر آتا ہے اللہ بچے کی حفاظت کرے اور اس پر بہترین رہنمائی فراہم کرے